مہمانوں كى ضيافت كرنے كا طريقہ مختلف افراد كى ترجيحات اور موقع كے مطابق مختلف ہوتا ہے ليكن چند عام اصولوں کو ديکھتے ہوئے ہم اپنے مہمانوں كى ضيافت کچھ اس طرح كرتے ہيں جيسے كہ خوش آمديد پارٹى عيد کا دن يا کوئى خوشى کى خبر کا موقع ہو تب ايک مخصوص منووت مينو تيار كرتے ہيں جس ميں مختلف اشياء شامل ہوتى ہے مثلاً شوربہ يا سالن مصالحہ دار ميٹھى ڈشيس مختلف قسم كے سلاد مين کورس اور ميٹھے کى ڈچيش شامل ہوتى ہيں مہمانوں كے متوقعات اور ترجيحات كو مد نظر رکھتے ہيں اگر کوئى مہمان کسی خاص ڈش كا منتظر شوق رکھتا ہے تو ان كو وہ ڈش تيار کر کے دينے کو ترجيح ديتے ہيں كيوںکہ مختلف قسم کى خوراک کى فراہمى کرنے سے مہمانوں کو زيادہ تنوع ملتا ہے جس سے وہ اپنی مک منتخب كردہ چيزيں منتخب کر سکتے ہيں

مختتم كرنے کے ليے مختلف قسم کى مٹھائياں اور غير الكوحلک مشروبات فراہم کرتے ہيں ان سب چيزوں کے بعد مہمانوں کے ساتھ بيٹھ کر بات چيت ہنسى مذاق کرتے ہيں اور آخر ميں مہمانوں کو عزت اور احترام سے رخصت کرتے ہيں